हेलो मैडम मां तव्हांजे मीशो स्टोर खां डबल एक्सएल साइज जी हिकु ड्रेस ऑर्डर कई हुई पर डबल एक्सएल जी जॻह ते लार्ज नम्बर अची वियो आहे जो की मूंखे ॾाढी नंढी थी पए इहा ड्रेस महिरबानी करे लार्ज साइज जी जॻह ते डबल एक्सएल साइज मोकिलण जी कृपा कयो इन कम में देरि न लॻायो छोकी मूंखे ॾाढी ज़रूरत आहे इन ड्रेस जी